भाई ओ काकी ओ काकी आं आं काकी हांगा कुळागरां खंयची खूब खंयची बरीं आसता हांव न्ही कारवारच्यान येयला म्हाका तितलें खबर ना हांगा हय हय हय सद्द्याक हांव सद्द्याक हांव आत्तां गोंयांत भितर सरला काणकोण पावला हय आं हय आगापूर असो पावना पूण हांव आडपय तेजे आडपय न्हू म्हळ्यार आडपय लागीं पावलां पूण आगापुरा असो खूब पावना आडपय फॅरीबोट धरल्या हांवें तितलीच आगापूर फुडें पडटा न्हू तें हय हय आं आं हा अशें कुळागरांत किदें किदें जाता तुम अशें कितें कितें लागता थंय कुळागरांत अशें पिकावळ कितें जाता आं हय हय सुप आनी आमीय सुपारीच म्हणटा आमी सुपारी म्हणटा तुमी हय हय

लागीं अशीं कांय अशें लागीं हांयें आयकलां सांकवाळे खूब अशें बरें बरें कुळागरां म्हण जिनान खूब बरें आसा थंय व्हाळा बीन भाव दवर आ तूं सांकवाळेचें म्हाका खबरूच ना तो तो तुका खोबोर हो रावता तो मुकुंद नायक मुकुंद नायका वळखता तूं आं तो म्हाजो खास तो सामको खास्सा हांव वळखता तर तेका आं ताजे कुदा कुळागर खूब बरें आहा खंय सुपारी मागीर माड मागीर पेरां आनी कितें कितें सकयल व्हाळां बीन व्हांवतात हय आनी ते व्हाळा पोनोळ चलता पोनोळ पोनोळ बीन तशें चलता व्हाळा गाय बार्जी लायता ते

हय हांव पावता हांव पावता थंय पावता आनी फोन करता आं मुकुंदाक फोन करता पयलीं मुकुंदाक फोन करता ना मुकुंदाक फोन करता मागीर तुकाय फोन करता बरें